ہلو ہلو پرنسپل صاحب بول رہے ہیں سر ایکچولی ہم لوگ فور ڈیس کے ٹور پہ جانا چاہتے ہیں بس فیملی کو لے کر تو بچوں کو چھٹی چاہیے تھی چار دن کی اسی کے لئے آپ سے ریکویسٹ کرنا تھا بچے کا نام عثیمین ہے کلاس سیون میں ہے ہاں جی جی جی سر یہ بہت مطلب امپارٹینٹ ہے کمپنی کی طرف سے ہم کو آفر ملا ہے وہ اس لئے ہم جانا چاہتے تھے کہ بچوں کو کچھ لے کے جائیں بچوں کو بھی سیر ہو جائے گی اور سیر تفریح ہو جائے گی اور فائدہ بھی ہو جائے گا کچھ فی الحال تو بچوں کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا گھر پہ اکیلے اسکول جانے کے لئے بھی کوئی ریڈی کرنے کے نہیں رہے گا کہ اگر ہو سکے تو آپ دیکھیے اگر ٹیچر سے بھی بات کر کے سمجھ لیجیے یا پھر جیسے ہو جی

اچھا میں ایسے ہی بتا دیتا ہوں اورلی آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نوٹ کر لیجیے ہاں عثیمین عبید جی عثیمین عبید کلاس سیون سیکشن اے ہاں کلاس کلاس سیون سیکشن اے جی او کے سر او کے تھینک یو سر